جی ہاں السلام علیکم کیا میری بات بک اسٹور والے سے ہو رہی ہے جی ہم نا پچھلے سنڈے کو بک لے کر آئے تھے جو کہ ہم غلط بک لے آئے ہیں ہم کو بک ایکسچینج کروانا تھا او تو ہو سکتی ہے کب ہوگی جو ہم آئیں یا پھر کسی کے ہاتھ بھیجوا سکتے ہیں جی ہاں ریسیو وہ تو رکھے ہوئے ہیں ہم اپنے پاس ہی ہے میرے پاس ہے ہم کسی کے ہاتھ ایسا کریں گے نا بھیجوا دیں گے تو آپ اس کو دے دیجیے گا ایکسچینج کر دیجیے گا یا پھر ہم کو خود سے آنا پڑے گا دو چار دن ہم کسی کو بھیج دیں گے کس دن بھیجنا ہے ہم کو منڈے کو بھیج دیں گے اچھا کسی کو بھیج دیں گے تو ہو جائے گا یا پھر ہم کو خود سے آنا پڑے گا ٹھیک ہے میرا بھائی ہے نا ہم ان کو بھیج دیں گے آپ دے دیجیے گا ہم اس دن جو بک لے کر آئے تھے تو جی کے کی بک تھی اور دو کرینٹ افیئر کی تو تو ہم تو ایک کرینٹ افیئر کی بک اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور پھر ایک جی کے کی بک اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور دو بک ہم کو ریٹرن کروانا ہے ایکسچینج کروانا ہے آپ ایکسچینج کر دیجیے گا اور پھر کرینٹ افیئر جو ہے نا ہم لے کے آئے تھے جون منتھ کا آپ جولائی منتھ کا دے دیجیے گا ٹھیک ہے ہو جائے گی نا آپ کو سمجھ میں آ گئی تو یا پھر ہم اس کو لکھ کر دے دیں اس پہ لکھ دیں گے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جی کے جو ہے نا آپ تھوڑا ہم کو اولڈ والی دے دیے ہیں اس کو ہم کو تھوڑا نیا والا چاہیے تھا ہم کو انجمن پرکاشن لے کے آئے ہیں نا تو اس کا مت دیجیے گا اس کو چینج کر دیجیے گا ٹھیک ہے وہ کیسے رہے گا اگر آپ چینج کر دیتے تو اور ایک آپ نئی بک بھی دے دیجیے گا جو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یا پھر ہم ان کو اس پہ لکھ ہی دیں گے ایسا کریں گے تو لکھ دیں گے آپ دیکھ لیجیے گا میرا بھائی اور باقی بات کو بھائی بتا دے گا اور پھر اسے ایکسٹرا پیسہ بھی دینا ہوگا جی جی بھائی کو بتا دیجیے گا کہ آپ جس حساب سے میرا پرائز رہے گا یا پھر جو بھی رہے گا ٹھیک نا جی جی آپ بتا دیجیے گا انہیں کو ہم پھر ان کو یہاں سمجھا دیں گے اور کچھ بات اس میں لکھ بھی دیں گے ٹھیک نا آپ ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے منڈے والے دن نا ٹھیک ہے اللہ حافظ بائے ہم بھیج دیں گے